उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक तौर पर कई सारे अंतर है जहाँ की वेशभूषा अलग हो जाती है दोनों अलग अलग तौर पे भोजन भी करते हैं सभी की भाषा बोली भी अलग अलग होती है दोनों और मौसम भी अलग अलग होते हैं हर तरफ की साक्षरता पढ़ाई लिखाई शैक्षणिक संस्थान भी अलग होते हैं वहाँ की भौगोलिक आर्थिक स्थिति भी अलग अलग होती है राजनीति के लिए राजनेता भी अलग अलग सोच रखने वाले होते हैं तथा अलग अलग अवसरों पे अलग अलग लोग काम करते है इसलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सांस्कृतिक तौर पे कई सारे अंतर है